میں مستقبل کے لیے موٹیویشنل گانا پسند کروں گی کیوں کہ جو موٹیویشنل گانا ہوتا ہے وہ مجھے بہت ہمت دیتا ہے جیسے کہ ماؤنٹین ماؤنٹین انف ہائی اینڈ جیمس بلڈ کا بہت سا گانا ہے اور بہت سے ایسے گانے ہیں موٹیویشنل گانے ہائی انف ہائی این فلائی تو ایسے سانگس ہیں جو موٹیویشنل ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں کیوں کہ جو موٹیویشنل گانے ہوتے ہیں وہ مجھے ہمت دیتے ہیں جب میرا پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے تو میں اس کو سن لیتی ہوں تب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے پڑھائی میں من لگاؤں تو اسی لیے موٹیویشنل جو گانا ہوتا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے اور اپنے مستقبل کے لیے میں اسی پر تبادلہ خیال کرنا چاہوں گی